سرکاری اسکیم تو بہت ساری ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے بہت سارے لوگوں کو سب سے اچھا تو بوڑھے لوگوں کے لیے وردھا پینشن جو پینشن ہوتا ہے ان سے بوڑھے لوگوں کو اچھا فائدہ ملتا ہے اندرا آواس جو غریب لوگ ہے جن کو رہنے کے گھر کے بہت دقت ہے ان لوگوں کو آسانی ہو جاتی ہے اندرا آواس ہے اور ایک ڈیلر کے طرف سے جو دانہ بانٹا جاتا ہے کوٹا وہ بھی سرکاری ہی اسکیم ہیں ان سے بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور میں سر میں یوجنا سرکاری یوجنا سے واقف ہوں کہ وہ انسان کی ضرورتمند چیزوں کو بنانے میں اچھا ہوتا ہے دوسرے دوسرے لوگوں کو بھی اس سے میں بتا سکتی ہوں کہ آپ اور سب سے اچھا اب یہ اسکیم چلا ہے بڑ نابالغ بچیوں کے لیے ماہانہ بالغ بچیوں کے لیے ماہانہ کچھ پیسے ملتے ہیں سرکار کی طرف سے یہ یوجنا ابھی آئی ہے اور جو ہنرمند بچیاں ہیں جنہیں کچھ سلائی کرھائی آتی ہے ان کے لیے بھی ایک سرکار یوجنا ابھی کچھ دن پہلے ہی بنایا ہے اس میں بچیوں کو سلائی مشین دی جاتی ہیں جس سے بچیاں اپنا کچھ روزمرہ کی خرچے نکال سکتی ہیں یہ سب یوجنا ہے اور بھی بہت ساری یوجنائیں سرکار دے رہی ہیں ہمارے زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے میں کچھ چیزوں کو جانتی ہوں اور بھی بہت ساری اسکیمیں ہوں گی جس سے لوگوں کی مدد ہوتی ہیں